ہم کام کی جگہ تنازعات یا مشکل حالات میں ایسے نمٹ سکتے ہیں ہمیں اپنے ٹائم پر چلنا چاہیے اور ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم ان حالات کا سامنا کر سکیں